سر کیسے ہیں آپ سر کیا آپ ای پی ایف او کے دفتر سے بات کر رہے ہیں جی سر جی سر میں نے آن لائن پورٹل کا استعمال کیا تھا

سر میں نے اپنے یو اے این بینک اکاؤنٹ کی تمام تفصیلات جمع کی تھی رقم نکلوانے کے لیے

سر دراصل بات یہ ہے کہ میں بے روزگاری سے کافی پریشان ہوں جس کی وجہ سے میں نے اپلائی کیا تھا سر جی جی سر

نہیں سر بس اب یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ کاروبار کر لوں کیونکہ کافی دن سے جو ہے ڈیوٹی چھٹی ہوئی ہے کاروبار نہیں ہے اور جو ہے بچے بھی پریشان ہیں کچھ تھوڑا سا کام چنائی کا بھی باقی ہے گھر میں پلاستر وغیرہ کا کچھ پیسے آ جائیں گے نکلوا کر کے اپنے گھر میں کام کرا لیں گے اور اپنا کاروبار کر لیں گے

جی میں نے تفصیلات تمام کی تمام جمع کی ہے جی آن لائن کی ہے سر یو اے این بینک اکاؤنٹ

جی سر او کے او کے سر